बंगाली भाषा बंगाली भाषा जे यए से अपना मैथिलमे बहुत किछु मिलैए एहि दुआरे से दुनूमे अन्तर बहुत कमे छै अपनासभ कहै छियै कतय जाइ छी आ हुनका लोकनिक कहै छथि कोथाइ जाछियो भाषा एतबे फर्क यए जे अपनासभ कहै छियै कतय जाइ छहक एँ ककरो बालककेँ या ककरो इएह ओतय कहै छै कोथाइ जाछियो इएह अन्तर बहुत कम यए मैथिलमे आओर बंगला भाषामे ताहि दुआरे से हमरा तऽ ओतय बहुत दिन रहि गेलियै तऽ हम बंगालो भाषा बढ़िआँ जनै छी हमरा दिक्कतो नहि भेल एहि दुआरे से अपन भाषा मैथिल छल आ बंगालके भाषामे मिलै छलै तऽ ओहि दुआरे से हम बहुत किछु ओतुक्का हमरा आबि गेल बजैमे कोनो दिक्कत नहि बंगाली बहुत बढ़िआँ बजै छी बहुत फिल्मो देखलहुँ उत्तम कुमार जेना हीरो छलथि बंगालके उत्तम कुमारके हम फिल्मो देखलहुँ एँ तऽ हमरा बंगालके बहुत भाषा अपना मैथिलमे मिलैए तऽ ताहि दुआरे हम बंगालके बहुत किछु ओतय जे छै से हम अथि कएलहुँ आ बंगालके तऽ बहुत भा अपने भाषासँ हमरा नीक लागय लागल यानि बंगाली भाषा सिखलाके बाद गाड़ी चलबै छलहुँ तऽ बातो कएलहुँ बंगालीसँ भाषामे एँ कोथाइ जाबैन अमुक जगह जाबो ठीक आछे नहि जाबो एँ कतहु की लागबै तऽ ओतय तऽ मीटर सिस्टम रहय तऽ मीटर जतेक उठै छलै ओहि हिसाबसँ हुनकासँ बंगले भाषामे कहय पड़ै छलै आ हमरा कहैमे कोनो संचोक नहि छलए एहि दुआरे हम तऽ बंगालमे बहुत दिन रहि गेलियै तऽ हमरा मैथिल आओर बंगला एहिमे बहुत मिलैत छल ताहि दुआरे हमरा बाजैमे कोनो दिक्कत नहि होइ छल तऽ हमसभ सङ्गे एनाही से बंगलो भाषामे अपन हमरा नहि दिक्कत होइ छलय पैसो रुपैआ जे किछु लैत छलहुँ हम बंगलो भाषामे कहि कऽ अपन से लऽ लैत छलहुँ तऽ ताहि दुआरे से बंगला ठीक यए हमरा मैथिलमे मिलैए